हमरासब दिस तऽ मसलदार भोजन ज्यादा पसन्द कएल जाइ छै अथी रसदार जेनाकि डालना सब्जी बहुत पसन्द कएल जाइ छै अथीमे त्योहारमे पुआ खीर तरुआमे तिलकोर अरीकोँच अरबी ईसब बेसी पसन्द कएल जाइ छै दहीबाड़ा भऽ गेल दलिपूड़ी बड़ी एखन आबि रहल अइ जूड़शीतलमे सब बड़ी पूड़ीपर ज्यादा जोर देताह मिथिलाञ्चलके ईसब छै कनी बेसी हर पर्व हर त्योहारमे अलग अलग व्यञ्जन बनाएल जाइ छै ओना सेहतके हिसाबसँ खेलासँ सबसँ बढ़िआँ चीज छै